وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ جی کہیے جی الحمدللہ کہیے جی ہاں آپ کو کیسا روم چاہیے اچھا آپ کو سنگل بیڈ روم چاہیے ہمارے ہوٹل میں جی ہم یہاں کے مینجمنٹ بول رہے ہیں ہاں تو ہمارے یہاں پہ آپ کو ایسی روم مل جائیں گی یہاں پہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں ہاں جی ہم آپ کو اس چیز کی انکوائری ڈیٹیل دیے دیتے ہیں جیسے کہ ہمارے رومس میں کیا کیا اویلیبل ہے وائی فائی فیسلیٹی اویلیبل ہے پلس روم میں اے سی اویلیبل ہے روم واش روم کموڈ فلش والا ہے اور فوڈ ہائجین بھی ہے آپ کو اس طرح کی کوئی دقت نہیں ہوگی اور آپ کو اگر کوئی بھی ایسی چیز کی پرابلم ہوتی ہے تو آپ ان کو ریسیپشن پر کال کر کے انفارم کر سکتی ہیں ہم آپ کو اس چیز پر آ کر کے پھر مسئلے کو حل کر دیں گے باقی ساری چیزیں آپ کو آپ کے مطابق کے مل جائیں گی آپ کے روم میں آپ کو چاہیے سنگل بیڈ روم تو وہ ہمارے ہوٹل میں اویلیبل ہے اچھا آپ کو صرف ایک ففٹین کے لیے چاہیے اچھا ٹھیک ہے پھر مل جائے گا آئیے پھر ہماری ہوٹل پہ جی پر پر ڈے ہے تو ہماری ہوٹل میں ففٹین ہنڈریڈ ہے یس میم نو میم اتنا تو کم ہی کر کے ہم نے آپ کو بتایا ہے ایٹ لیسٹ فائیو اسٹار ہوٹل میں اتنے ہوتے ہیں رومس کے رینٹ ہاں کو پھر آئیے پھر ہم بات کرتے ہیں آ کر وہاں جی ہاں پھر آپ کو ہم ساری ڈیٹیلس دے دیتے ہیں ایسی کوئی بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی ہمارے روم میں سکیورٹی ساری چیزیں یہ ساری چیز اویلیبل ہوتی ہے ہمارے ہوٹل میں اس لیے آرام سے ٹیک اٹ کام ڈاؤن آرام سے آئیے آپ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم